भैया आप ओला कैब से बात कर रहें हैं क्या हाँ भैया वो क्या मुझे ना ओला कैब बुक करवानी थी बाहर जाने के लिए

भैया मुझे आठ तारीख को जाना है और मुझे रिटर्न आना है दस तक जी नहीं भैया पूरी ही कैब बुक करवानी थी अच्छा हम चार लोग है भैया हाँ इंदौर जाना है भैया हमको हाँ हाँ तो आप बता दीजिए कि आप कितना क्या लेंगे किराया कितने किलोमीटर का कितना लेंगे आप अच्छा भैया ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम जाते करते रहते हैं कैब से हम तो उसको बहुत कम में ले जाते हैं दस दस रुपए किलोमीटर तक लगता है आपको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दे देंगे और क्या है हाँ हाँ नहीं भैया फैमिली नहीं जा रही है हम लोग फ्रेंड्स वगैरह हैं मतलब दोस्त वगैरह सारे हैं हमारे तो हम सभी लोग जा रहे हैं अच्छा हाँ हाँ नहीं दस तक तो भैया हम रिटर्न आ ही जाएंगे ठीक है भैया ठीक है मैं आपको कॉल कर दूँगी फिर